हेलो हाँ जी सर हो जाएगी सर कौन सी गाड़ी है फोर व्हीलर का रेट हैगा बारह हज़ार डिस्काउंट विस्काउंट कट के नौ हज़ार में हो जाएगा हाँ सर आपको विश्वास होगा बढ़िया हो जाएगी सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप एक बार सर्विस करवा के दखो सारे लाभ मिलेंगे सर जिसमें बढ़िया गाड़ी की सर्विस हो गई है एक भी पार्ट्स नहीं रहेगा ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी हाँ सारी चीज की गारंटी है एक बार करवा के देखो ठीक है ओके सर बस